سینٹرل دہلی ضلع میں بنیادی زرعی مصنوعات اور کاشت کاری کے جدید طریقے آ چکے ہیں پہلے لوگ ہل چلایا کرتے تھے لیکن اب ٹریکٹر سے بھی کھیت کا کام ممکن ہو جاتا ہے اور اسی طرح مویشی اور آبپاشی کا کام بھی مصنوعی اور جدید ٹکنالوجی کے ذریعے سے ہی ممکن ہوچکا ہے اور زمانہ جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے اس صنعت میں لوگوں لوگ کافی ترقی کر رہے ہیں اور زرعی مصنوعات اور کاشت کاری کی طرف بھی خوب اچھی طرح توجہ کی جا رہی ہے جس سے کام میں زیادہ آسانی ہو اور وقت کم لگے حکومت بھی اس طرف اپنی نگاہ کو مرکوز کئے ہوئے ہیں